हाँ मैंने नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया है जिसमें मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा और मैंने उस नृत्य में तांडव का नृत्य किया था